काणकोण आसा त्या जिल्ल्यांत चडांत चड लोक शेतकरी आसा आनी शेतींतल्यान लोकांक खूब फायदो जाता शेती केल्ल्यान ते लोक कितें करतात तांदूळ आसा विकतात भाजी पालो मुगी तवशीं घोंसाळीं कणगां हें चडांत चड लोक थंय काणकोण एरिया आसा पळय ते करता आनी तांका शेती आसा ती काणकोण चड डॅवेलपमेंट जाला आनी शेतींतल्यान काणकोणच्या लोकांचे काणकोण हें फॅमस जालां की चड लोक आसा ते शेतकरी आनी ते शेतांत काम करता शेतांत काम करता आनी आतां पळय पावसांत कितें जाता लोक आतां मुगी तवशीं घोंसाळीं कणगां रोयतात तें कितें जालें एगरिकलचर जालें एगरिकलचर फिल्ड जालें आनी गिमांत कितें करतात काजू जावं नाल्ल जावं काजूक वतता काजू बी एग्रिकल्चर हातूंत जालें आनी तितूंतल्यान तांकां डॅवेलपमेंट जावन पयशे मेळटात आतां लोक आसा पूण आतांचे भुरगे आसा ते शेती करना शेती करनाशिल्ल्यान तांका गव्हरमेंट जॉब सोदता आनी आतांचे भुरग्यांनी काम करपाक जायना काम करूंक जायना म्हणटकच ते गव्हरमेंट सर्वंट गव्हरमेंट काम सोदता आनी कितें जालां की गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम करूंक सोदतात शेतांचेर तितले तांका फायदो जायना आतां तर तांका गव्हरमेंट जॉब मेळ्ळो जाल्यार ते कितें तरी काम करूंक सोदतले करतले अशें दिसता म्हाका गव्हर्मेंट चड गव्हरमेंट जॉब सोदता